मैंने अभी कूलर खरीदा जो बहुत अच्छा लगा

मोटर भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है हवा भी अच्छी दे रहा हैं ताकि एकदम रूम जो है कोल्ड हो जाता है हमें गर्मी से निजात मिल जाती है उस में अच्छी क्वालिटी का पंखा जो हैं ओ भी लगा हुआ पखरी वो भी हवा हमारी जो है अच्छे से देती है और बाडी भी उसकी बहुत मजबूत है उसमें पानी का टैंक भी अधिक क्षमता वाला है ताकि काफ़ी समय तक वो चल सके और पावर सेवर भी होने के कारण लाइट का बिल भी हमारा कम ही होता है क्वालिटी बहुत अच्छी है